जैसे कि समाचारों में देश विदेशों की बात बताई जाती है देश में विदेशों में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है सारी बात बताई जाती हैं टी वी में और समाचारों में भी और जैसे कि हर शनिवार रविवार को और एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है और देश विदेशों की जो भी समाचार आते हैं उसमें इसीलिए हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है और जैसे हमारे परीक्षाओं में भी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हमें बहुत ही बहुत ही सीखने को मिलता है और लिखने को भी मिलता है इसलिए मीडिया समाचारों में से मदद मिलती है हमें बहुत और जैसे देश कोई भी जैसे विदेश का भी कोई हमारी परीक्षाओं में और उसमें विदेशों का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें लिखने में सीखने में ईजी होता है और हमारे देश की जो भी महलों की जैसे राजा महाराजाओं के महल हैं और उनकी जो भी रहस्यमयी बातें हैं तो उनमें से ही हमारे परीक्षाओं में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार जो मीडिया होती है वह सारे मतलब सारी जगह की समाचार सूचना रखती है और जिससे कि हम टी वी में जो समाचार सूचना देखते हैं उससे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है और सिख सीख भी मिलती है और उस इससे हमें बहुत कुछ सीखने को होता है